हॅलो हॅलो कोण आं उलयता हां ओके

हय हय हय आमच्या गोंयान फक्त बिचास ना ते फक्त टूरिस्टांक आनी सगळें दिसता की बिचास आसा पूण आमच्या हातून खूब कुळाघराय आसा कुळाघरा म्हणजे थंड जागा जांव खंय तरे तरेची झाडां आसता म्हणजे माडूच न्हय मागीर सुपाऱ्यो आसता अरेका नट म्हणटात तुमी ते आनी खूब थंड आसता तो जागो आनी तुमी येवं शकता थंय आमचो कुळाघर पळोवंक नितळ पाणी आसता थंय जाय तशें सो तुमी येवं शकतां थंय आमच्या पेडण्या सायडीन खूब आसात मागीर कुचेली आसा एक मागीर सावथाकूय आसात तुमकां जाय थंय हांव धाडू शकतां म्हणजे तुमकां कॉन्टेक्ट दिवं शकता थंय तुमी वचूं शकता कुळाघरांनी आनी येवं शकता हय रावपाचे थंय एक कुचेली आसा थंय एक बरो स्टे आसा म्हणजे तुमी फेमिलीक घेवं रावूं शकता म्हणजे एक घर आसा थंय ओवर नायट स्टे करूं येता आनी बेजीक स्टे फेसिलीटीस सगळ्यो आसात थंय हय तुमी कुळाघरांन रावतात न्हय सो थंय घरगूती जेवणूय दितात आमी थंय तुमी रावन घरगूती जेवणाचो आस्वाद घेवं शकता

डिपेंन्ड तुमी कितले कितले दीस रांवतली कितली फेमिली मेंबर आसा सो तसो विदीन रेंज बरो आसा कितले फेमिली मेंबर्स आसा तुमी तुमी धा जाणा आसात सो अरांवड तीन हजार पांचशें बी जातले आनी मागीर फुडें मे बी कितें एक्सट्रा जाले जाल्यार ते मातशे एक्सट्रा जातले

तुमकां तूं हय म्हणजे तुमकां जाय तशें तुमी आमकां सांगू शकतां नुस्ते बी कितें जाय तशे आमी हाडून करुन तुमकां दिंव शकता भायले आनी तुमकां हाडपाचे हय तुमकां आनी भायर येवन भायलें कितें हाडपाची गरज ना ओके बरें